मोजांनि जाथफोरा मोजां जाथ फोराखौहाय बिदिनो नायनायाव बिदिनो सिनायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो नुबाबो नुयैबायदि खालामो सिनायोबाबो लोगोफ्रा बिदिनो मोजां जाथफ्रा आरो मोजां जाथफ्रा नोंखौ गोजाननिफ्राय खनसे नुबानो मिनियो रायलायो बिदि ओमफ्राय मोजां नङैफ्रा नोंखौ नुबाबो नुयैबायदि खालामो आमफ्राय बिदिनो बेमार बेमार गैयै जुनारफ्रा मोजां गोरा गोख्रों जाखायो जेबो जानाय मानायफ्राव जेबो उसुबिदा जायै जायो बेबायदिनो अमाफ्रा मोजांबा मोजाङै मोजां आदार जायो दावफ्राबो मोजांबा मोजां आदार जायो मोसौफ्राबो मोजाङै मोजां आदार जायो

मोजां मोजां नङैफ्रा दुरबल जाखायो मोजां जाया एसेबाबो सिनायो मोजां बुस्थुफ्रा मोजां गोख्रों स्लिम स्लिम जेबो स्खिनफ्राबो जेबो जायै बिदि नुखायो

मोजां नङैफ्रा एसेबाबो दुरबल जायो मोजांफ्रा मोजां गोख्रों स्लिम स्लिम जायो

बेरामफोरा एसेबाबो दुरबल जाखायो मोजां मोजां नङैफ्रा एसे दुरबल बिदिनो जाखायो आरो